हम टैक्स में तस्वीरें वहाँ पर क्लिक करते हैं जहाँ पर अच्छी सीनरी हो या फिर अच्छा कोई बग़ीचा हो तो वहाँ पर हम टैक्स से अपनी तस्वीरें क्लिक करते हैं और हम जब कहीं घूमने जाते हैं और कोई बढ़िया लोकेशन होती है तो उस पर हम तस्वीरें खींचते हैं और हम उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करते हैं